आमच्या क्षेत्रांत कितलिंशींच सुकणी म्हाका दिश्टीं पडटां पूण चडशीं दिश्टीं पडटा ती सुकणीं खूब कमी कावळे तातूंले एक सवणें सकाळ जावं वा सांज जावं धा तर एका वेळार दिश्टी पडटातच एक कावळो वा दोन कावळे अशे आसात की सकाळी म्हाजा बापायन चपाती घाली ना जाल्यार ते घरा कडसून दोन वा तीन वरां हालचेच ना त्या भायर पारवे हेय खुबशे दिश्टी पडटात घरा कडेन आनी ते एक दोन येनात येतात जार पंद्रा वीस वांगडाच येतात आनी जांकां तेन्ना आमी जर तांकां कडधान्य कसल्या प्रकारचे घातले जाल्यार ते एकठांय येवन बुरू बुरू करून खातात तेन्ना तांकां पळोवपाक मजाच दिसता आनी एक प्रकारचें सवणें आसा जें खूब उंच उडटा ते आमकां केन्ना केन्ना दिश्टी पडटा पूण बाकीचीं सवणी ताका पळोवन धांवतात भिवून तें म्हळ्यार गरूड केन्ना केन्नात दिश्टी पडटा तें पूण दिश्टी पडटा तेन्ना मोट्टें दिश्टी पडटा लागी एक दोन फावट येयल्ले आसा तेन्ना आमकां मनशाक पासून भंय दिशिल्लो आसा जाल्यार सवणी कशीं उरतलीं त्या भायर बारीक बारीक सवणी तशीं बोच्चुड्डीं हीय आमकां दिश्टी पडटा एक स म्हयन्या भितर येतात आमच्या घराच्या आकाश दिव्याचेर घोटेर करतात पोरां काडटात आनी एक तोन म्हयन्या भितर तीं फूर्र जातात